हम लोग अपनी खेती बाड़ी करते हैं खेती में गेहूँ धान मक्का उपजाते हैं स मिरचाइ रोपते हैं साग सब्ज़ी लगाते हैं हर चीज़ अपनी खेती करके उपज करते हैं खेती में हर चीज़ साग सब्ज़ी लगाते हैं भिन्डी गोभी बैंगन कद्दू ये सब रोपते हैं मक्का उपजाते हैं धान उपजाते हैं बाजरा उपजाते हैं इसी सब हम लोग खेती करते हैं अपनी खेती करके अपना जीवन बिताते हैं और गाय भी पालते हैं दो एक दो गाय रखे हुए हैं उसको पालते हैं दूध दोहते हैं अपना कारोबार चलाते हैं पहले के ज़माने में इ चीज़ तो थी नहीं कि आदमी यूज करे पहले अपना हसुआ खुरपी से काम करते थे हसुआ खुरपी से घाँस करते थे और काटते थे गरास से हाथ से तो हाथ से काट के घाँस को गरास से माल को खिलाते थे गाय भैंस को अभी के ज़माने में कल हो गया मोटर हो गया मोटर कल यूज करके हम लोग अपनी गाय भैंस पालते हैं और खेती भी मोटर से पानी चलाते हैं पटाते हैं करते हैं माल का भी चारा अब मोटर से कल कुट्टी कल हो गया ये सब से करते हैं पहले के ज़माने में खुरपी हसुआ चला कर किलाते गरास चलाते तब कुट्टी काट के माल को खिलाते अब वो ज़माना है नहीं अब नए अनुसार ज़माना हो गया अब आदमी नए अनुसार काम करते हैं नए अनुसार से अपना काम को निकालते हैं मोटर से कल से यूज करते हैं गरास खुरपी हसुआ इ लोग अब नहीं यूज करते हैं पहले के ज़माने में गरास हसुआ यूज करते थे अब यह नहीं रह गया है अब ज़माने बदल गया है ज़माने के अनुसार हर चीज़ किया जाता है पहले के ज़माने में आदमी बहुत परेशानी से काम करते थे अभी हर चीज़ मोटर फोटर कुट्टी कल है हर चीज़ करके गाय भैंस आदमी पोसते हैं खिलाते पिलाते है काटते हैं रहते हं खेती बाड़ी भी करते हैं खेती बाड़ी अपना साग सब्ज़ी दुनिया जहान हर चीज़ करते हैं हर चीज़ करने के बाद अपने समय को बिताता है टाइम पास करता है